آپ کے سوال کا جواب بہت اہم اور قابل توجہ ہے کیونکہ مختلف طور پر معذور افراد کے لیے کھیل نہ صرف جسمانی فٹننیس کا ذریعہ ہوتا ہے بلکہ اعتماد خوشی اور معاشرتی شمولت کا بھی کھیلوں کا شعبہ معذور کھلاڑیوں کو کس طرح مدد کرتا ہے پہلا خصوصی ٹریننگ اور کوچنگ بعض علاقوں میں معذور افراد کے لیے مخصوص کوچنگز دستیاب ہوتی ہیں جو ان کے جسمانی حالات کو مطابق تربیت فراہم کرتے ہیں پیرالمپک طرز کے مقابل ہیں ضلع ریاستی سبتا پر پیرالمپک طرز کے کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں جیسے وہیل وہیل چیئرس بلائنڈ کرکٹ یا پیرا پاور لفٹنگ اسپورٹ کٹ اور آلات حکومت یا این جی او ادارے ایسے کھلاڑیوں کو وہیل چیئر یا خاص طور یا مصنوعی اعضا جیسے آلات فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے کھیل سکیں اعظم گڑھ جیسے علاقوں میں صورت حال اگرچ سہولیات شہروں جتنی وسیع نہیں ہوتی ہے مگر کچھ اسکول این جی او یا ضلع افسران ایسے کھلا کھلاڑیوں کے لیے خصوصی کیمپ منعقد کرتے ہیں بعض سرکاری اسکولوں میں جسمانی کمزوری والے طلبا کے لیے کھیلوں کے الگ اوقات اور آسان قوانین رکھے جاتے ہیں